काणकोणकारांचो मुख्य वेवसाय जो आसा तो फिशिंग किंवां शेती करप किंवां काजू रोवप म्हणजे काजूचे उत्पादन घेवप अशें जे आसा तें काणकोणचे वेगवेगळें पारंपारीक उद्द्योग जे आसा ते आजून पर्यंत लोक करतात सगळ्यांत पयलीं म्हाका सांगन दिसता म्हणटा तें शेतीचेर कारण काणकोणांत उत्तम दर्ज्याची भाजी पालो किंवां उत्तम दर्जाची मिरसांग जी आसा ती काणकोणांत पिकता काणकोणची मिरसांग जी आसा ती संपूर्ण गोंयभर खूब फामाद आसा काणकोणची खोलची मिरसांग गांवडोंगरेची मिरसांग खोतिगांवची मिरसांग श्रीस्थळची मिरसांग सो अश्यो वेगवेगळ्यो मिरसांगो ज्यो आसात त्यो अख्ख्यो गोंयभर फामाद आसात आनी जेणे करून लोक हांगा येतात स्पेशली तें घेवपा खातीर किंवां लोकांची शेतीचे उद्द्योगा बाबतींत जर जाले जाल्यार सोलां तयार करप किंवां अन्य धान्न्यांची ज्यो वेगवेगळ्यो भाजी ज्यो आसात कडधान्या आसात सो तीय काणकोणांक तेचे पीक जे आसा तें घेतले वता तश्यांच पद्दतीन काजू जो आसा तो काणकोणचो एक मुख्य वेवसाय जावन आसा कारण काणकोणची चडांत चड लोक जे आसात ते गांवगिरी वाठारांतलें वाठा वाठारांतलें आनी अश्या वाठारांत काजूची झाडां खूब आसात प्रत्येकटो जो आसा तो दर वर्साक आपली काजूची झाडां वाडोवपाचो प्रयत्न करता काजूंतल्यान चडांत चड उत्पन्न ताका कशें येतले सो हाजो तो प्रयत्न करता सो काजूचें जेन्ना काम सुरवात करता तेन्ना खूब गोश्टी ज्यो आसात त्यो करपाक पडटात जेन्ना पावस सोंपलो की लगेच ते काजू सुकाळपाक पडटा म्हणजे निवळ करपाक पडटा ती निवळ केली उपरांत काही तेंपान जेन्ना काजूं लागता तेन्ना दर रोज काजूंक वचून ते काजू एकठांय करप एकठांय करून त्यो तुरमण म्हणटा तेकां आमी तातूंतल्यान ती बीं वेगळी करप आनी ती खंय तरी वेगळे पद्दतीन विकप आनी जे काजूचें तुरमण जें आसता तेकां मुट्टोय म्हणटात किंवां वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्यां नांवांनी तेंका वळखलें वता सो तातूंतल्यान रोस काडप आनी त्या रोसां पाकून फेणी तयार करप की अशीं पारंपारीक उद्द्योग जो आसा तो काणकोणांत चालू आसात दर वर्सांक जो शेतकरी जो आसा तो नवीन काजूंची झाडां किल्लोक घालून ती किल्लोवन काडून पावसांक ती आपल्या जाग्यार व्हरून लायता आनी दर वर्साक ताची काळजी घेवन तें वाडोवपाचो प्रयत्न करता अशें तरेन काजूचो बिजनस जो आसा तो वाडटा त्याच पद्दतीन काणकोणांक आनीक एक मोटो बिजनेस जो चलता म्हणजे धंदो जो चलता तो म्हणजे नुस्त्याचो धंदो कारण सुदैवान काणकोणचे जे प्राकृतीक जे आमी स्ट्रक्चर जर पळयलें जाल्यार तातूंत मदीं एक कॉस्टल लायन म्हणजे किनार पट्टी जी आसा ती आमच्या काणकोणाक लाभलेली आसा पोळें टू खोलां मेरेन अशीं जी किनार पट्टी जी आसा त्या किनार पट्टेक लागून काणकोणच्या लोकांक नुस्त्याचो वेवसाय करपा खातीर खूब बरें पडटा आनी खंय तरी लोकांची उदरगत तातूंतल्यान लोक आपली करपाक करपाक शकतात आनी करतात काणकोणच्या लोकांक नुस्तें जे आसा ताची केन्ना कमी जायना एक बरें ताजे नुस्तें काणकोणकारांक काणकोणांक मेळटा एक रुचकर नुस्तें अशें तेंका हांगा मेळटा जेंचे लोक आपले जेवण तयार करपा खातीर ताचो वापर करतात काणकोणांतले नुस्तें काणकोणांच्या बराबर गोंयच्या इतर भागांत सुद्दां तें वता जर चडय नुस्तें जर पडलें जाल्यार ते वेगवेगळ्या इंन्डस्ट्रींनी वचून तेल काडपा खातीर त्या नुस्त्यांचो वापर करतात किंवां इतर अश्यो वेगवेगळ्या कामा खातीर काणकोणच्यान गोंयच्या अर्थ वेवस्थेक एक हातभार लावपा सारकें वेगवेगळें धंदे आनी एक म्हत्वाचे धंदे जे आसा तें काणकोणांक सतत जे आसा ते चालू आसात आनी काणकोणचें लोक जे आसात ते धंदे करतात